हम अपने बच्चों को इस्कूल में दाखिला करने के लिए पहले हमें कम पैसे लगते थे पहले दस बीस रुपए में एडमिसन हो जाया करता था दाखिला हो जाया करता था बच्चों को दाखिल कराने के पश्चात महीने में दस रुपए पाँच रुपए फीस लगती थी आज इतनी भरमार हो गई है स्कूल की और बच्चों की हमें जो है प्राइवेट स्कूल में नर्सरी में पढ़ाना पड़ता है वहाँ बच्चों को जहाँ हम दस बीस रुपए देते थे वहाँ दस सौ पाँच सौ अब सैकड़ों में बात करनी पड़ती है दाखिले के लिए दाखिला करने के अलावा फिर अलग से बच्चों के लिए कोचिंग करनी पड़ती है वहाँ पाँच सौ छः सौ महीने फीस अलग से भरनी पड़ती है तब बच्चे जो हैं हमारे स्वस्थ रहते हैं और पढ़ने लिखने में ठीक ठाक रहते हैं और जब पढ़े लिखे ठीक ठाक रहेंगे तो उनकी समस्या सब दूर हो जाएगी